नमस्ते अच्छा कितना ख़र्चा कहाँ से बोल रहें देखो भैया ऐसा है

पहले तो आप फारम डालिए देखो जब लो से अरे भैया अगर डायरेक्ट में लेने आओगे अगर डायरेक्ट लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको फारम डालिए फारम डालने के बाद में आपका नाम आएगा

जब नाम आएगा वह फारम में कुछ नहीं ख़र्चा जो होता है वही होगा अरे ख़र्चा तो बाद की बात है पहले तो आप फारम डालिए फारम डालने के बाद में आपका नाम आएगा फिर नाम आ जाएगा उसके बाद में हम सब पूरी प्रक्रिया बता देंगे जो कुछ होगा पहले तो नाम ज़रूरी है हाँ भाई फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि किस लायक़ है क्या है तो फिर आप है और जो डायरेक्ट आप करवाओगे अगर एडमिसन डायरेक्ट सोच रहें कि हम डायरेक्ट करवा लें तो डायरेक्ट में भैया बहुत ख़र्चा होगा और आपको वैट करना पड़ेगा इससे अच्छा कि डायरेक्ट में तो जल्दी हो जाएगा लेकिन कम ख़र्चे में आपको मतलब फार्म डालकर जो यह प्रक्रिया है वह पूरी करनी पड़ेगी

हाँ आप डालिए कल डालिए परसों डालिए हाँ नहीं नहीं आपके टैलेंट है तो आपको देखना अभी उसमें कोई दिक़्क़त नहीं होगी वह आपका एडमिसन हो जाएगा क्या हाँ हाँ ठीक है नमस्ते अच्छा